मैं कविता लिखी ही जेह्दा नांऽ हा पेरैंटस लव मैं ओह् अपने मम्मी पापा गी उ'नें गी ब्याह् दी सालगिरा पर इक तोह्फे दे तौर पर दित्ती ही उस कविता बिच्च मैं दस्से दा ऐ मां प्यो ते कन्ने जेह्ड़ा बच्चा होंदा नोहाड़े प्यार दे बारे च दस्से दा हा ते कन्नै जेह्ड़े बच्चे अजकल्ल ओह् करदे मां प्यो गी कन्नै प्यार निं करदे उ'नें दी घरे चा कड्ढी ओड़दे नोहाड़े बारे च लिखेआ ते मेरा नांऽ ऐ सुख्शम शर्मा मैं संगोआल ग्रांऽ डिस्टिक विजयपुर दा रौह्ने आह्ला ऐं मेरी उमर ठारां साल ऐ मैं इक स्टुडैंट ऐं ते हून मैं तुसें गी ओह् कविता दी समरी दिन्ना केह् ऐ उस कविता दे बिच्च मैं लिखे दा मैं लिखेआ हा कि जेह्ड़े मां बच्चा ऐ ओह् है नी मां अपने बच्चे गी नौ म्हीनें तक्कर अपनी कोख बिच्च रक्खदी ऐ ते नोह्ड़े बाद जाइयै बच्चा इक पैदा होंदा ऐ ते जेह्ड़े बच्चे होंदे अजकल्ल उ'नें एह् निं कदर ऐ कि उ'नें मां प्यो ने उ'नें गी कि'यां पालेआ कि'यां बड्डे कीते मां प्यो इन्नी मैहनत कन्नै इन्नी मुशकलैं अपने बच्चे गी पैदा करदे इन्नी मुशकलै उ'नें गी बड्डा करदे इन्नी मुशकलैं उन्दा पालन पोशन करदे पर अजकल्ल दे प्यो दिन रात इक करी ओड़दा बच्चें दे पिछें पढ़ने अजकल्ल दे बच्चें बिगड़ी गेदे पुट्ठे पुट्ठे कम्में च लग्गे दे निक्के निक्के बच्चे गै नशे बिच्च लग्गी गेदे ओह् अपने घरा ओह्लें गी किश निं समझदे ओह् चोरियां करन लगी पेदे ओह् अपने मां प्यो गी निं मनदे जिसलै मां प्यो किश आक्खन उ'नें जानी मारने गी आंदे जेह्ड़े अजकल्ल दे बच्चे होंदे ओह् मां प्यो गी घरा कड्ढी ओड़दे उ'नें गी आखदे बृद्ध आशरम च छड्डी औगे मैं एह् सब दिक्खदा रेहा मैं बड़ी जगह दिक्खेआ ते नोहाड़े बाद जाइयै कविता लिखी ही कविता मेरी दा नांऽ हा पेरैंट लवर एह् कविता लिखने च मिगी बड़ी मुशकिलां आइयां बड़ा सोचेआ मैं नोहाड़े बाद जाइयै मैं कुदै एह् कविता लिखी ही इस कविता दे पिछें मेरा मेन मोटिव इ'यै हा कि जेह्ड़े अजकल्ल दे बच्चे न ओह् अपने मां प्यो कन्नै बड़ा शैल प्यार करन मां प्यो दे कन्नै रौह्न उ'नें छड्डियै निं जाह्न ते निं जानी नशे नुशे कोला दूर रौह्न ते मैं दस्से दा बिच्च एह् हा कि जेह्ड़े मां प्यो नै कि'यां ओह् इक बच्चे गी पालदे कि'यां उ'नें गी बड्डा करदे इन्नी मुशकिलां च कुदै ओह् अजकल्ल दे जेह्ड़े मतलब अजकल्ल दे बच्चे ऐ ओह् मां प्यो ऐहसान तोआरी ते कोई निं सकदा पर ओह् आखदे तुसें साढ़ै बास्तै केह् कीता जिसलै बच्चा इन्नी गल्ल आखदा तुसें साढ़ै बास्तै केह् कीता हा जिन्न मां प्यो नै इन्ने कश्ट कीते दे होंदे ओह् बिच्चों बिच्च टुट्टी जंदे मां प्यो ओह् मां प्यो दा इक्कै जीऽ करदा फिर अस मरी जाच्चै होर केह् करना नेह् जेह् बच्चें कोला मां प्यो फिर इ'यै चाह्ंदे कि साढ़ी कुतै मौत होई जावै इ'यै ले बच्चें कोला नेईं इं'दे कोला साढ़े कोल नेईं होऐ बच्चे हैं अज्ज इ'यां साढ़े ग्रांऽ गै बड़े सारे लोग न जेह्ड़े अपने मां प्यो दी कदर निं करदे बड्डे बड्डे लोग न कम्म निं करदे शराब शरूब पीयै आई जंदे होर मां प्यो दे बारे च पुट्ठ सिद्ध बोलदे जेल्लै एह् कविता अपने मम्मी पापे गी सनाई ही उ'नें गी कविता सुनियै बड़ा अच्छा लग्गेआ कि मैं एह् कविता लिखी ऐ उ'नें उं'दे अत्थरूं निकलियै उं'दे जानी खुशी दे मारे कि मैं एह् कविता लिखी दी ऐ उं'दी ओह् निकलियै चुप्प होइयै ओह् बचैरे ओह् रोन लग्गी पे कि जानी तूं इन्नी शैल कविता लिखी ऐ होर है ना उं'दा केह् आखना हून मां प्यो मां प्यो पर इन्ना ऐ थोह्ड़ी गल्तियां बी कड्डदे मां प्यो उ'नें इन्नी इन्नी गल्तियां कड्डियां कि जानी तूं शैल हाल्ली तुगी जानी लिखना निं आई ऐ शैल करियै थोह्ड़ी ओह् कीता तूं गल्त कीता पर हैनी मैं जिसलै दिक्खना होना साढ़े ग्रांऽ बिच्च बड़े सारे ऐसे लोग न जेह्ड़े शराबां पींदे नशे करदे ते अपने मां प्यो गी प्यार कन्नै नेईं बलांदे मैं ते इ'यै मनना ऐं कि जेह्ड़े मां प्यो न ओह् भगवान दे समान न मां प्यो कोला इस दुनिया च बड्डा कोई नेईं ऐ जेह्ड़ा बंदा अपने मां प्यो दा निं बनी सकदा उन इस दुनियां दा कोह्दा बनना जेह्ड़ा अपने मां प्यो कन्नै निं प्यार कन्नै रेही सकदा उ'नै कोह्दे कन्नै रौह्ना बड़े सारे लोग होंदे जेह्ड़े खाल्ली ब्याह् करी लैंदे ते मां प्यो गी बक्ख करी ओड़दे जनानियें चक्करे च उऐ मैं आक्खना चाह्ना कि मां प्यो कन्नै प्यार कन्नै र'वो मां प्यो इक्कै बार मिलदे बार बार मां प्यो निं मिलदे उ'नें गी तुस कश्ट नेईं देओ इन्ना इन्नी मुशकलैं तुसें गी पालदे बड्डा करदे इन्नी मुशकलै तुसें ओह् करदे ओह् पढ़ांदे थोआड़ियां नौकरियां लोआंदे पर जेल्लै नौकरी लग्गी जाऽ नोहाड़े बाद जानी मुड़ा मां प्यो गी मनदा निं ऐ ठारां साल्लें होई जंदे मुड़े अज्ज बड़े सारे मुड़े जेह्ड़े चिट्टे च पेई गेदे नशे नुशे करदे ते इ'यै मैं दस्सना चाह्ंदा हा इस कविता बिच्च कि जानी मां प्यो कन्नै प्यार कन्नै र'वो मां प्यो नेईं मिलदे इक्कै मां प्यो जेह्ड़ा होंदा ओहे भगवान दा रूप होंदा ते इस उस मेरी कविता सुनने हा बड़ा नंद आया इ'नें गी ग्रांऽ च मैं होर बी जनें दी एह् कविता सनाई बड़े खुश होऐ ओह् कविता सुनियै मैं अपने स्कूल दे बिच्च बी इक फंक्शन बिच्च बी एह् कविता बोली ही ते उस कन्नै गै उ'नें गी बड़ा लाड़ आया एह् बड़े म्हत्ता दित्ती उ'नें मिगी ते मैं बस इ'यै बोलना चाह्ना कि जानी मां प्यो दी कदर करो मां प्यो नेईं मिलदे मां प्यो इक्कै बार मिलदे न बस जै हिन्द जै भारत जै माता दी